صبح بخیر معاذ صاحب میں عمیر ہوں اور میں آپ کی ہیلتھ انشورنس کی ضروریات میں آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں آج میں آپ کی مدد کیسے کر سکتا ہوں بالکل معاذ ہمارے پاس ہیلتھ انشورنس پلانس کی ایک رینج ہے جو مختلف ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بنائی گئی ہے ہمارے تین اہم اختیارات بنیادی نگہ داشت جامع فلاح و بہبود اور پریمیم ہیلتھ پلانز ہیں بنیادی نگہ داشت کا منصوبہ ضروری طبی اخراجات کا احاطہ کرتا ہے اور بنیادی بیرونی مریض اور داخل مریض کوریج فراہم کرتا ہے جامع فلاح و بہبود کے منصوبے میں احتیاطی نگہداشت معمول کے چیک اپ اور دانتوں اور بینائی کی کوریج جیسے اضافی فوائد شامل ہیں آخر میں پریمیم ہیلتھ پلان بین الاقوامی طبی خدمات اور ہسپتالوں کے وسیع نیٹورک سمیت وسیع کوریج پیش کرتا ہے زبردست سوال معاذ فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے میں آپ کی بجز طبی ضروریات اور طرز زندگی جیسے عوامل پر غور کرنے کی تجویز کروں گا اگر آپ ضروری کوریج کے ساتھ ایک سرمایہ کاری مؤثر اختیار تلاش کر رہے ہیں تو بنیادی دیکھ بھال کا منصوبہ موزوں ہو سکتا ہے اگر آپ احتیاطی نگہداشت کی قدر رکھ کرتے ہیں اور معمول کے طبی اخراجات کے لیے کوریج چاہتے ہیں تو جامع فلاح و بہبود کا منصوبہ ایک اچھا فٹ ہو سکتا ہے اور اگر آپ بین الاقوامی خدمات اور خصوصی علاج سمیت جامع کوریج چاہتے ہیں تو پریمیم ہیلتھ پلان صحیح انتخاب ہو سکتا ہے پریمیم آپ کی عمر صحت کی حالت اور آپ کے کوریج کی سطح جیسے عوامل پر منحصر ہے عام طور پر پریمیم ہیلتھ پلان میں اس کی وسیع کوریج کی وجہ سے زیادہ پریمیم ہوگا جبکہ بنیادی نگہداشت کے منصوبے میں زیادہ سستی پریمیم ہوگا جامع فلاح و بہبود کا منصوبہ درمیان میں آتا ہے میں آپ کو آپ کی تفصیلات کی بنیاد پر ہر پلان کے لیے ذاتی نوعیت کے اقتباسات فراہم کر سکتا ہوں یقیناً معاذ ایک درست اقتباس تیار کرنے کے لیے مجھے آپ سے کچھ مزید تفصیلات درکار ہوں گی ایک بار جب میرے پاس یہ ہو جائے گا میں آپ کو کوریج فوائد اور دعووں کے عمل کے بارے میں تمام ضروری معلومات فراہم کروں گا ہم یہاں اس بات کی یقینی بنانے کے لیے موجود ہیں کہ آپ ایک باخبر فیصلہ کریں جو آپ کی ضروریات کے مطابق ہو آپ کا استقبال ہے معاذ جب بھی آپ تیار ہوں بلا جھجھک رابطہ کریں میں یہاں ہر قدم پر آپ کی مدد کرنے کے لیے حاضر ہوں آپ کا دن بہت اچھا گزرے الوداع معاذ اپنا خیال رکھنا